हा हा

आयमि आयमि ॿियो ॿुधायो मुंहिंजे ममीअ वटि वयमि ममीअ जे घरु वेई हुयमि रहणु ॿ चार ॾींहं

हा उहो त आहे न सॉरी हा हा ग़लती हा ग़लती थी वेई हा वेठी आहियां चओ हा हा हा अछा अछा हा त पोइ हलंदासे सुठो आहे त नाटक हा अछा हा त तव्हां ॾिसो तव्हां खे कहिड़े शो में टिकेट मिले थी उन शो में हलंदासे

हा त मुंहिंजी ममी न न मुंहिंजी ममी त टीं खां छह कढायो भले हा टीं खां छह कढायो टीं खां छह कढायो हलनि हा हा ॾाढो सुठो हा हा हा हा

हा त हलंदासे हा छो न ॾींदा हा हा ॾींदा न हा हा हा भले जुमें ॾींहुं कढायो हलंदो हा ठीकु आहे त छंछरु ॾींहुं कढायो तव्हां खे अधि ॾींहुं छुटी मिलंदी आहे त हा टीं खां छह कढायो हा हा मां ॿीं बजे अची वेंदमि

ठीकु आहे ठीकु आहे न न न तव्हां न कंदव मां पहुची वेंदमि पको पको न न ठीकु आहे न तव्हां कढायो मां ईंदमि पक हा ठीकु आहे ॿियो तव्हां ॿुधायो अछा पुछां थी ममी डैडीअ खां हलंदा हा उन्हनि हा कई न न मूंखे छो तकलीफ़ु थींदी हा

हा ठीकु आहे तव्हां कजो फोन हा हा हा हा ठीकु आहे तव्हां कढायो ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा पोइ मां हली ईंदमि जल्दी हा ठीकु आहे अधि कलाकु पहले ईंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा थींदी ओके ओके ठीकु आहे हा हा हलंदो बस सभु ठीकु आहे हा हा वेहंदमि हा हा अछा ठीकु आहे खाओ रोटी तेसिताईं हा हा जय झूलेलाल ॿेड़ा पार